गोंयान आमी हुमर्दो आय सायबा गोंयान दोन तरांची हुमणां करतात एक तेफळाचें हुमण एक कांद्याचें हुमण तेफळाचें हुमणाक आमी बांगड्याचें जावं कल्लेचें हुमण आनी कांद्याचे हुमणान सुंगटाचें तातूंत आंबाडे घाल मस्का सांगों घाल सोनोळ्याचें हुमण आसता ते खाप्याचें हुमण आसता अशें आमी कांद्याचें हुमण करतात आनी ताचे बरोबर भायर भाज्योय आसतात कॅबेज आसता केन्ना मेथयेची भाजी आसता मस्का भाजी एक तर तो वेग नुस्तें फ्राय करप हें आमचें गोंयचें जेवणाचे हें जालें जेन्ना आमी तिखट करपाक वतात सामके हें तेन्ना आमचें चिकन मटन एक चिली चिकन जावं मंचुरियन चिकन शाकोती मटन सुका चिकन सुका आनीक तेच भशेन आंबट तीख करपाक मेळटा बांगड्यांचें जावं ताल्ल्याचें ताल्ल्याचें सुकें बांगड्याचें सुकें लेपाचें बरें आंबट तीख हुमण आनीक खतखतें शिवराकाक आमचें खतखतेंय आसता आंबाड्याचो रोसूय आसता किंवां तोय मस्का सांगो घालून दाळचो रोस वरण शिवराकाक खूब तरांचे आसता स्पायसी करतलो जाल्यार मसूरचें तोंडाक करपा जाता घोसाळ्याचे तोंडाक करपाक जाता वेगळे भशेन